मां अक्सर करे ॿाहिरि वेंदी आहियां छो त ॿाहिरि वञणु मूंखे पसंदि आहे ऐं मुंहिंजा घोट बि दुकान जी खरीदारीअ लाइ ॿाहिरि वेंदा आहिनि त मां हुननि सा गॾु वेंदी आहियां ख़रीदारी करणु ऐं असां शिरडी मंदर बि वेंदा आहियूं जीअं मुंहिंजे ॿारनि खे मोकल हुंदी आहे त असांजे पासे में माथेरान हिल स्टेशन आहे असां उथे बि ॿ टे ॾींहं घुमणु वेंदा आहियूं जीअं असांखे थोरो बदिलाउ मिले थोरो सुठो लॻे